आं लकडाउन समाव माबा हाग्रानि मैगं दिंखिया मैगं थास' मैगं खिफि बेन्दों लायनानै जानांदों बाजाराव मैगं थाइगं मोनिलाय आरो आङो दैमायाव ना बेदर गुरनानै लायनांदों बाजाराव जेबो मोनिलाय आरो माबा थास' मैगं रुनानै जानांदों दिंखिया सायनानै फाजा एवनानै जाला बायनांदो आरो नै आं माबा दैमायाव ना गुरै गुरै जानांदों जेबो मोनिलाय बाजारफ्राव फ्राय आङो संनानै होनांदों फिसाफोरनो आरो आङो खिफि बेन्दों बायदिसिना हाग्रानि मानदे मानदे मैगं बेफोरखौ लायनानै जाहोदों आं फिसाफोरनो आरो मा होनो हाग्रानिफ्राय मोननाय मा बेसाद बेफोरखौ संनानै थास' मेगंखौ रुनानै जालाबायदों ना गुरनानै आरो मा होनो मै मैगं मैगं थाइगं बाजाराव मोनिनि थाखाय बाहेरायाव हाग्रायाव नागिरलायबायनानै जादों